ओह् भांडे शीशे दे जां स्टील दे चली पेदे न ते पैह्लें लोक कच्चे गै भांडे इस्तेमाल करदे हे ते कच्चे मिट्टी दे गै इस्तेमाल करदे हे ते ओह्दे च गै अपना गुजारा करदे हे पर हून जेह्ड़ा प्रचलन चली पेदा डिस्पोजल प्लास्टिक बॉटल्स एह् सबकुछ प्लास्टिक दा चली पेदा पर एह्दे कन्नै असेंगी फायदे बी हैन ते नुकसान बी हैन ते जल्दी इ'नेंगी मांजने दी लोड़ निं पौंदी ते इ'नेंगी छल्लने दी लोड़ निं पौंदी ते नुक्सान एह् ऐ कि साढ़े जेह्ड़ा प्लास्टिक ऐ एह् साढ़े खाने कन्नै अंदर बी जंदा ते गंद पौंदा एह्दे नै गंदगी फैलदी साढ़े गलियें च एह्दा बड़ा नुकसान होंदा ऐ